ना हांवें केन्ना चित्रकलेच्यो वर्ग वा कार्यशाळा घेतल्यो ना हांव जी चित्रकला सद्या करतां ती हांव स्वतावचूच आपल्या अणभवांतल्यान शिकला किंवा जी हांव शाळेंत शिकलां हांव जेन्ना पयल्या वर्गांत आशिल्लो शाळेच्या तेन्ना पासून म्हाका चित्रकला हो शाळेंत विशय आशिल्लो पयलीं त्या धावे म्हणसर जेन्ना हांव पयले वर्गांत गेलो तेन्ना म्हाका म्हाजे शिक्षकान सादे फळांचेर किंवा खंयच्या तरी भाज्यांचें चीत्र काडपाक शिकयलें तें चीत्र मागीर हांव हळू हळू क्रॅयोन्सान रंगोवपाक लागलो जसो हांव फुडें फुडें वचत रावलों दुसऱ्या वर्गांत गेलो तिसऱ्या वर्गांत गेलो तशी म्हजी कला जी आसा ती हळू हळू जायत गेली जेन्ना हांव पांचव्या वर्गांत आहलो तेन्ना हांव प्राकृती खंयच्याय दृश्याचीय चित्रां काडपाक लागलो आनी होच तो वेळ आशिल्लो जेन्ना पयल्या फावटी हांवें वॉटर कर्लर हाचो उपेग केल्लो सुरवातेक चीत्र तितलें बरें येनाशिल्लें पूण जशें हांवें प्रयत्न करत गेलो हांवें मेहनत घेतली हळू हळू म्हजो त्या कलेचेर सुद्दां बरो जोर बसलो सामको हात बसलो म्हजो चीत्र सुदारतां सुंदर सुंदर येवपाक लागलीं मागीर जसो हांव आनी व्हडलो जालो आनी सातव्या वर्गांत पावलो तेन्ना आमची वळख ऑयस पॅस्टलसा कडेन करून दिली ते आनीक वेगळे तरेचे रंग आशिल्ले आनी त्या रंगांचो उपयोग करून हांवें म्हजी चित्रकला आनी बरी केली पयले पासून धावी यत्ता म्हणसर हांवें सदांच वेग वेगळ्या चित्रकलेच्या स्पर्धांनी भाग घेतिल्लो आनी म्हाका खूबदां स्पर्धांनी बक्षीस सुद्दां मेळ्ळें ह्या वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांनी भाग घेवन म्हाका वेगळ्या वेगळ्या लोकांची चित्रकला पळोवपाक मेळ्ळी आनी तांकां चित्रकला करता तें पळोवन तशे तरेची चित्रकला हांवें ट्राय करची अशें म्हाका दिसलें आनी अशे तरेन हांवें म्हजी कला सुद्दां विकसीत केली जेन्ना म्हजी धावी जाली ताचे उपरांत सुद्दां हांवें चित्रकला करपाचें केन्नाच सोडलें ना हळू हळू म्हजी कला आतां इतली विकसीत जाल्ली की हांव आतां लोकांचे स्कॅच काडपाक लागलों सुरवातेक स्कॅच तशे बरे येनाशिल्ले बट जशे हांवें खूबदा प्रयत्न केलो तें सुद्दा आतां म्हाका बरें जमपाक लागलें पयली सावन धावी म्हणसर म्हाका चित्रकला हे विशयाची रुची आशिल्ली जेन्ना की म्हाक कसले तरेचें टॅन्शन येतालें वा म्हाका स्ट्रेस येतालो तेन्ना हांव चित्रकला करपाक बसतालों चित्रकला करतना म्हाका खूब थंड दिसतालें तकली मन खूब शांत जातालें आनी जिवाक बरें दिसतालें देखून म्हजी चित्रकलांत एक वेगळेच तरेची रुची निर्माण जाली तशेंच वेग वेगळ्या स्पर्धांनी भाग घेवन लोकांक वेग वेगळीं चित्रां काडटा तें पळोवन सगळ्यां कडेन वेग वेगळी आशिल्ली चित्रकला पळोवन ती कलांचे हांवें अणभव घेतलो आनी तो अणभव हांवें म्हजी कला विकसीत करपा खातीर उपयोग केलो